हाँ ड्राइवर साहब हमको पटना जाना है कितना भाड़ा लीजिएगा जी हाँ हाँ हाँ रिजर्ब में जाना है दूसरा गाड़ी वाला तो पैंतालीस सौ बोला था थोड़ा कम कर दीजिएगा हाँ तो समझ गए डीजल और डीजल का दाम बढ़ा हुआ है तो वह समझ गए ट्रैफिक जाम हाँ आज जाएँगे कल आएँगे दो दिन लगेगा उसमें हाँ डॉक्टर को दिखा कर तब ना आना है दो दिन का भाड़ा लगेगा तो ठीक है दो दिन का भाड़ा लेकिन हम वहाँ जोर आएँगे तो आपको इस्टैंड में रहना होगा हम डॉक्टर को दिखाएँगे रिपोर्ट देगा उसके बाद आएँगे इसी हिसाब से

अच्छा खाना भोजन का तो खर्चा देबे ना करते हैं हाँ हाँ हाँ हाँ वह तो दे वह तो मिलता ही है अच्छा हम और सोचे हैं जो कोई धार्मिक स्थल बोधगया के तरफ़ जाना है दूसरे दिन अच्छा किराया लगेगा तो किराया तो मिल जाएगा हम पूरा परिवार आप चल चल जाइएगा ना वहाँ इसलिए कि छोटा गाड़ी है ना हाँ हाँ हाँ ओतना ही हाँ ओतना ही आदमी चलेंगे हम ज़्यादा नहीं चलेंगे

अच्छा कितने बजे गाड़ी दीजिएगा परसों परसों दे दीजिएगा सुबह में सात बजे अच्छा पुल पर जाम उम भी लगता है ना इसीलिए थोड़ा सवेरे निकलेंगे

दिग्घा अच्छा वह राजेंद्र पुल से तो जाम लगता है तो दिघा होकर चले जाएँगे अच्छा रहेगा ना जीमस सन जाना है वहीं रुकना है पार्किंग के व्यवस्था तो है वहाँ अंदर में वहीं अपना देखेंगे ठीक है

ठीक है तो आ जाइएगा टाइम टेबुल थोड़ा ध्यान रखिएगा बस और क्या कहें